अ नोंना खबरफ्रा बोरै बोरै

अ न'आव दङ दाङ'रिया न'आव दं औ न'आवनो औ औ औ जानाया ओइ बिदिनोलै दालि जहल आलु भाजासो दाङ'रिया औ औ औ औ नंगौ

औ औ

अ मा मा खबर दाङ'रिया औ खालाम खालाम खालाम थारमाने फुलिखौ जावयैग्रोना लादो नङा होमब्ला दंखायो अ हाखौ एसे मोजाङै साफा खालामग्रोदो बिनि गेजेराव जेरै गाय डिस्टेन्सथ' ओरैनो सारि फुट सय फुट डिस्टेन्स गायब्लाबो जागोन

हासार होनो हायोब्ला मोजां गोबोर हासार होनो हायोब्ला मोजां हासार होनांगौ आरो गायखांनानै हाया गोरानद्रायब्ला बे मा गय गायनाय गेजेर गेजेर ड्रेन जावनानै हाखर जावनानै दै होनो हानांगौ होमब्लाना फुलिया मोजां जायो आरो माबाया गय फुलिया मोजाङै थाङो आरो फिथाइफ्राबो देनां मोजां जागोन दै मोननांगौ बेबायदिबो गायनांगौ आरो ड्रेन खालामनानै दै होनांगौ जायो डाङ'रिया बिगायावथ' आं मोजाङै सानाखैलै दाङ'रिया खैदालसो जागोनथाय अनुमान माबासो जागोन नामाथाय आं बेखौ साननाय जायाखैलै आदा जाफ्रामगोनदां देरस' दुइस'दालसो देरस'दालसो बिगायाव

औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ औ औ नंगौ औ औ बे अखा गोग्लैब्ला सैत्र' बैसागआव गायदो दाङ'रिया औ अखा गोग्लैहोगोरदो बांद्राय गोरानावथ' जाया नालाय औ दाथ' नै अखा गैया बांखा गैया जाना दं हायाबो गोरानथार औ

औ औ गयखौनो आजिखालि गय गय बागानखौनो खालामनांगौ जाहैबाय दाङ'रिया मानो होमब्ला औ औ औ औ गायजायो हालदैया गायजायो औ औ दोनजायो बे गेजेर गेजेराव होजायो बिदिनो खालाम नों दाङ'रिया

औ खालि दोनना लाब गैया आरो बे गयआथ' नों गायब्लाथाय हिसाबै थागोन ना नङा होमब्ला औ औ औ औ सय बोसोरसोनि गेजेरावनो सात बोसोरनि गेजेराव नों फिथाइखौ मोनगोन मोनो मोनो औ दाथ' थांदोआनो तेयात्रिस पयत्रिस गाहाम सयत्रिस गाहाम औ आंहाबो नै फान बावाखैसो दंबावो ए दाबसे दंबावो गय फिथाइआ फानबावनांगौ दं

दा थानायाथ' मथामथि माबा ओंखारगोन दा पन्द्र' कुइन्टेलसो ओंखारनो हागौ औ पन्द्र' कुन्टेलसो ओंखारो औ औ औ औ दङ बेसेबाङानो दङ

औ जागोन खबर लाब्लानो जाबाय मारै मारै गायनांगौ मारै खालामनांगौ आं खिथा हरगोन हा दाङ'रिया अ आस्सा आस्सा जागोन जागोन अ दे दे दे जागोन दे दे दे दे